میرے لیے ڈرائنگ سب سے مشکل پہلو وہ ہوتا ہے جب کہ کلر چوز کرنا ہوتا ہے اگر ہم نے تھوڑا سا بھی غلط کلر چوز کیا تو پوری ڈرائنگ بے کار ہوسکتی ہے تو اس لیے میں اس پر کلر چوز کرنے میں بہت ہی ساودھانی رکھتی ہوں اور اسکیچ میں اسکیچ جو ہے وہ کھینچنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر انسان کا جو چہرہ ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے تو اس کے حساب سے ہمیں کھینچنا پڑتا ہے تو ہمیں تھوڑا وہاں پہ دھیان دینا پڑتا ہے اور میں مشق کرتی رہتی ہوں اور بار بار اس کو بناتی رہتی ہوں تھوڑا اپنے آپ پر اپنے آپ پر دوسرے لوگوں کو دیکھ کر تو مجھے اس میں بہت ہی آسانی ملتی ہے میں اسے سے اس کو فالو کر